पौधा लगाने के बारे में हम आपको बताते हैं कि पौधा कैसे लगाते हैं पहले देख लेते हैं माटी कौन मिट्टी में पौधा होगा चिकनी मिट्टी के हम उपयोग करते हैं और लगाते हैं गाछ तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पानी कैसे डालते पानी डालेंगे उसके बाद पानी डालने के बाद उसमें हम खाद डालेंगे डी ए पी डालेंगे या पोटास डालेंगे उरिया डालेंगे और इसके बाद देखेंगे तैयारी हो गया और देखते हैं कि जहाँ धूप हो वहाँ लगाते हैं ताकि धूप के झांस लगें उसके बाद पौधा होता है उसी जगह पर पौधा होता है जहाँ धूप का छाया रहता है वहाँ पर वहाँ देखने के लगता है धूप वहाँ देखने से अति एती लगाते हैं पौधे तो उसके बाद देख लेते हैं कि एती कैसे हम लगाते हैं उसके बाद हम उसमें अति डालते हैं इस्प्रे करते हैं पौधे में और सब कुछ धरते हैं उसी इसी तरह से पता चलता है कि अति पेड़ ल पेड़ लग जाता है उसके बाद पानी पानी उनी को उपयोग करते हैं पानी डालते हाँ और पेड़ में हरापन आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बती पौधा लगे लग लगता लग जाता है तो दे अति खाद डालते हैं उसके बाद डी ए पी डालते हैं और देखते हैं जैसे यह हरापन हो हरापन हो गया लग जाता है तो पता चल पता चल जाता है कि पेड़ लग गया अति धरती पर हो देखते हैं रौदा का छाह हो जहाँ हो जाता है वहाँ देखते हैं जहाँ पर भी पौधा लगाते हैं वहाँ रौदा ही का छाह अति रहता है तो पेड़ सुरक्षित रहता है और आपको हम बताते हैं पेड़ इसी तरह इसी तरीके से पेड़ को हम लगाते हैं